असी पंहिंजे खाधे में जड़ी बूटियुनि जो भरपूरु इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं त सुबुहु थींदो आहे चांहि में पहिरीं तुलिसी जो पन वरी असां अगरि खंघु थींदी आहे त मिठी काठी ऐं ॿार खे कुझु थिए त जायफल पिसे करे लॻाईंदा आहियूं ऐं तंहिं खां पोइ वरी राति जो खीर पियूं त इलायची विझूं ऐं तंहिं खां पोइ चांहि में शाम जी चांहि में अदरक विझूं पुलाउ कयूं हुन में तेजपता विझूं ऐं सांभर ठाहियूं त हुन में कढ़ी पता ऐं मिठी नीम बि विझूं ऐं गर्मु मसालो ठाहे रखिया आहिनि कारा मिर्चु दाल चीनी ऐं जीरो इहे सभु विझी करे पिनी करे गर्मु मसालो ठाहे रखूं भाॼी में उहो विझंदा आहियूं त ऐं तंहिं खां पोइ असां हर हिकु खाधे में जड़ी बूटी जो इस्तेमालु थींदो ई थींदो आ कहिड़े नमूने सां ऐं तंहिं खां पोइ अगरि खाई पी पेट गड़बड़ कोई कब्ज़ जी समस्या आहे त हरड़ियूं चुसींदा आहियूं हुन सां कब्ज़ी बि दूरि थींदी आहे ऐं ॿार खे चाटो पीआईंदा आहियूं किनी काठी मिठी काठी घिसे करे उहो बि पीआईंदा आ्यूंहि त कुलु मिलाए रोज़मरह ई ज़िंदगी में ऐं असांए खान पान में जड़ी बूटी जो भरपूरु मतिलबु थींदो आहे ऐं असां चाहींदासीं कुझु जड़ी बूटियूं असां घर में बि पोखियूं हिन लाइ जेके बि मिली सघनि ऐं पोखे सघूं था उन हिसाब सां ऐं ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जीअं तुरंत असां कटे करे उन में विझी अने मिठी नीम बि पंहिंजे उन में गमिले में पोखी आहे हा जीअं माना तुरंत केमहिल खपंदी आ्हे विझण लाइ कंहिं बि सब्जी में तुरंत कटे विझंदा आहियूं ऐं जड़ी बूटी जो इस्तेमालु असांखे स्वस्थ रखे थो तंदुरुस्तु रखे थो पियो ऐं तंदुरुस्ती लाइ ॾाढी जड़ी बूटियूं ॾाढी मुफ़ी थींदी